हैल्लो तुस कुन बोल्ला दे टैक्सी आह्ले बोल्ला दे हां गड्डी असैं थुआढ़ी चाही दा ही कल असें जाना हा उध्दर बाला जी मन्दर ते किन्नें पैसे तिन्न ज्हार ऐ ते घट्ट करो हां थोह्ड़े हां नी साढ़ै कन्नैं चार पंज सोआरियां होनियां न ते घट्ट करो थोह्ड़ा ते कल होग टाईम ते हैां ते फिर कल जानां हा तुस पैसे थोह्ड़े घट्ट करो हां ते ठीक ऐ फ्ही कल जानाअसैं ते कल आई जायो तुस कल कोी अट्ठ बज़े इत्थें गड्डी लेइयै पुज्जी जायो हां ते फोन करा ओड़गे तुसेंगी दिक्खी लैयो पैसे दा थोह्ड़ा हिसाव कताब करी लैयो फ्ही ठीक ऐ फ्ही दिक्खी लो जाना ते जरूर ऐ जाना जरूर ऐ असैं उध्दर कते थोह्ड़े पैसे घट्ट करी ओड़ेओ बंदे चार पंज पंज छे सोआरियां होई जानियां नैं पंज छे सोआरियां होई जानियां हां ते दिक्खी लैयो फ्ही तुस करी लैयो फ्ही बी करनीं पौंदी गड्डी जिन्नें बारी बी जन्नें थुआढ़ी गै लेइयै जन्नें ठीक ऐ ठीक ऐ फिर करी लैगे फोन तोआनू ठीक ऐ